ارے واہ ہمارے شہر میں خوش آمدید میں ثاقب ہوں ایک مقامی رہائشی کیا یہ آپ کا پہلا دورہ ہے بالکل ہمارے شہر کے اپنے بھرپور ثقافتی ورثے پر بہت فخر ہے ہمارے پاس روایات کے متنوع امتزاج ہے جس سے ہماری تاریخ اور نقشوں سے بہت یہاں رہنے والے مختلف برادریوں سے جُڑے ہیں ہمارے متحرک تہواروں سے لے کر ہماری روایتی موسیقیاں ربط تک آپ کو منفرد مقام ذائقی کا ذائقہ ملے گا ضرور اِس وقت ہم سالانہ ورثی ہفتہ کے لیے تیاری کر رہے ہیں جہاں ہم اپنی مقامی روایات کا جشن مناتے ہیں ہماری یہاں روایتی دستکاری پر ورک شاپس ہماری مستند پکوانوں کو سیکھنے کے لیے کھانا پکانے کی کلاسک اور یہاں تک کہ کہانی سُنانے کے سیشنس بھی ہے جو شہر کی تاریخ پر روشنی ڈالتے ہیں یہ آپ کے لیے اپنے غرق کرنے کا ایک بہترین موقع ہے یقیناً آپ ہمارے مقامی بازاروں کو تلاش کر سکتے جہاں کاریگر روایتی دستکاری اور سامان فروخت کرتے ہیں اِس کے علاوہ مقامی عجائب گھروں اور ثقافتی مراکز کو مت چھوڑیں وہ گائڈ ٹور اور نمائشی کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ آپ کو ہماری تاریخ آرٹ اور رسم و رواج کے بارے میں بصیرت فراہم کرتے ہیں اِس کے علاوہ کیفے کیفے اور عوامی مقامات پر مقامی لوگوں کے ساتھ مشغول ہونا خود کو سیکھنے کا بہترین طریقہ ہے آپ کا استقبال ہے سر یہاں آپ کو وقت کا لُطف اُٹھائیں اور آپ کو کوئی سوالات ہے یا مزید سفارشات کی ضرورت ہو تو بِلا جِھجھک پوچھیں ہماری ثقافت اور روایات کو دریافت کرنے کے لیے اچھا وقت گزاریں